हाँ नमस्ते नमस्ते कौन हाँ अँ दुकान पर हैं हमारी दुकान सुबह नौ बजे खुलेगी और शाम को आठ बजे तक बंद हो जाएगी हाँ हाँ मिल जाएगा इस समय तो चल रहा है बावन हज़ार पाँच सौ रुपये हाँ हाँ बावन हज़ार शादी है क्या आपके घर चाँदी आपको चाँदी पड़ जाएगा आपको वही बीस बीस हज़ार हाँ हाँ सब है न्यू माडल है सब है नहीँ बुक है आइएगा आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाएगी हाँ हाँ सब सारी व्यवस्थाएं हैं आप आइएगा और देख लीजिए सब ज्वेलरी समान भी देख लिजिएगा और डायरी भी देख लिजिए हाँ हाँ हो जाएगा कमो बेशी कब तक चाहिए हाँ तो ठीक है आइएगा हाँ अपना देख लीजिएगा ठीक है आप आइएगा हम दिखा देंगे हो जाएगा मोल भाव से मिल जाएगा आपको हाँ हाँ अच्छा है हाँ ठीक है आप आइएगा देख लीजिएगा मिल जाएगा ठीक है ठीक है